हेलो सर हाँ सर नमस्कार हाँ हाँ जी

और मधेपुरा की शिक्षा बहुत आगे बढ़ गया जातिवाद से लोगों पर उठकर जी रहा हैं

हाँ

और नहीं पहले तो था हाँ अब नहीं है और अब जातिवाद नहीं है हाँ

हम सब यह सब हिन्दू सब हिन्दू मुसलमान मिलकर सब अपना अपना ख़ुशी से पर्व मनाते हैं हाँ हाँ एक दूसरे में शामील होते हैं कोई भेदभाव नहीं हैं हओ पहले था जो जो हिन्दू मुसलमान ऐसा होता था इसके चलते लड़ाई भी हो जाती थी अब अब वह सब बात नहीं रही हाँ और और रहना भी चाहिए हाँ हाँ हाँ

वही तो जानना चाहते थे तो वहाँ का माहौल अब शांत है ना हाँ हाँ हाँ इसीलिए इसीलिए तो आपसे पुछ रहे थे सर हाँ वह हओ वहाँ रहने की भी व्यवस्था बढ़िया है हाँ ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ

हओ कोनो दिक़्क़त नहीं है जी नहीं रहा अब पहले जैसे जातिवाद था डोम है इसके साथ मत रहो या चमार है उसका जूठा मत खाओ यह सब बात अब नहीं रहा हाँ सब एक साथ हो गया सब समान रूप से अपना जीते हैं

हाँ हाँ कोई फ़र्क़ नहीं रहा सब जातिवाद से हाँ राम सब जातिवाद से ऊपर उठकर जी रहे हैं ह

वह नहीं हाँ हाँ हाँ उसी हाँ बोल

हओ